जी हाँ टेक्नोलॉजी हमारे सभी के बीच बहुत ही एक बुनियादी विषय है टेक्नोलॉजी से ही हम सारा काम आसानी से कर लेते हैं पहले टेक्नोलॉजी में पहले हम लोग ऐसे गेहूँ जैसे काटने का था हाथ से गेहूँ काटा जाता था अब सारी चीज़ मशीन हो गया है जैसे आटा हम पिसवाने के लिए पहले हाथ से चक्की चलाते थे अब टेक्नोलॉजी मसीन है टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सारा काम आसानी से कर देता है हर चीज़ को पहेले हम लोग हाथ से करते थे अब अब इतना आसान हो गया है कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है हमें बहुत आसान लगता है टेक्नोलॉजी के सभी उपयोग और उन्हें सीखना चाहिए सभी के अध्ययन का एक अध्ययन है और अध्ययन बहुत ही अच्छा चीज़ है हमें लगता है कि सब आदमी को इस टेक्नोलॉजी के बारे में सबको सीख मिलना चाहिए टेक्नोलॉजी से ही आज कल बच्चे बहुत आसानी से घर बैठे पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था कॉलेज युनिवर्शिटी अब जो है टेक्नोलॉजी से ही अब घर बैठे बच्चे ऑनलाइन से पढ़ाई कर लेते हैं दूर कॉलेज है जाना पड़ता है एडमीसन हो गया है पड़ता है जब किसी को अगर कहीं तैयारी करना है दूसरी बार तो उह वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का ही हम उपयोग करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे आसानी से कर लेते हैं घर बैठे अगर किसी को जनरल तैयारी करना है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम लोग वह तैयारी आसानी से करते हैं और बच्चे भी ख़ुश हो जाते हैं कि उन्हें कहीं भीड़ जगह में जाना नहीं पड़ता है कहीं और दूसरे माहौल में जाना नहीं पड़ता है ऑनलाइन पढ़ाई आसानी से कर लेते हैं कंप्यूटर पर सारी जानकारी उन्हें मिल जाती है हर चीज़ अब टेक्नोलॉजी से हो गया है टेक्नोलॉजी के कारण ही हम लोग का सारा समय भी इसमें बहुत बचत होता है समय बहुत बचत होता है इससे आदमी बहुत ख़ुश होता है हमारे बीच यह टेक्नोलॉजी का सामान जितना भी और आए और जितना भी विदेशों में भी सामान जो सा चीज़ यूज हो रहा है वह सब भी अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम टेक्नोलॉजी का सारा साधन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा हम लोग बहुत ख़ुश हो जाएँगे हमारा यही संकल्प है जिस दिन से यह सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता जा रहा है आदमी को परेशानी कम होता जा रहा हैं परेशानी का सामना कम करना पड़ता है ऊ बहुत परेशान पहले हो जाता था भीड़ में लाइन में खड़ा होना पड़ता था लेकिन अब वह नहीं है अब कोई भी चीज़ हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं और हमें जो भी काम हमें घंटों का काम मिनटों में होता है बहुत ख़ुशी मिलती है हमें हमारी टेक्नोलॉजी से इनके उपयोग से

जो भी काम हम अगर सोचते हैं तो घर बैठे ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सारी सुविधा हो गई है सारा साधन है हमें कोई दिक्कत नहीं होती है